केमरा हमरा केमरा जे छै से बहुत नीक लगैया कारण जे छै से पति पत्नी बच्चा के सने कतौ जाइ छी तऽ ओकर फोटो खिचबा के लेल बड़ा नीक लगैया कतौ प्रकृति के मनमोहक दृश्य छै तऽ ओकर फोटो खीच लेलहुॅं कतौ पोखरि छै तऽ ओकर फोटो खीच लेलहुॅं लेकिन एकर एकटा नेगेटिव तत्व